जि'यां में के तुसें दस्सना के दस्स शा लेइयै इक लक्ख दे बिच जेह्ड़े पंज नंबर ओंदे न ओह् आई गेआ सौ आई गेआ पंज सौ आई गेआ ज्हार आई गेआ बीह् ज्हार आई गेआ चाली ज्हार आई गेआ प'ञां ज्हार आई गेआ